अपनी प्राचीन कलाओं को संग्रहित करने के लिए संग्रहालय बनाए जाते हैं जिस में हम अपनी कलाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उन्हें देख सके और उन से प्रेरणा ले सके मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रानी दुर्गावती संग्रहालय है जिस में पुरानी चीज़ों को कलाओं को संग्रहित कर के रखा गया है जिससे बहुत से विद्यार्थी छात्र युवा ये सभी उसे देखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं बहुत से स्कूलों से कॉलेज से भी विद्यार्थियों को वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ की कला से परिचित कराया जाता है